हाँ नमस्कार नमस्कार हाँ ऐसा है कि मुझे जो है सेकेंड हैंड की कार चाहिए फोर व्हीलर

देखिए सेकेंड हम कार तो हमें चाहिए तो जैसे कि यह ब्लोरो हुआ तो उसका क्या रेंज है अच्छा अच्छा तो यह तो कुछ महँगी लग रही है और कौन सी कारें हैं आपके पास अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा और कौन सी गाड़ी है आपके पास

हाँ हाँ हाँ

अच्छा अच्छा और कोई डिजायर वह डिजायर उजायर भी है आपके पास अच्छा अच्छा

तो हाँ हाँ गाड़ी तो लेना है मुझे तो अब देखे वहाँ चलकर देखेंगे जो पसंद आएगी तो गाड़ी तो लेना है मुझे हाँ गाड़ी लेना है अब देखिए अब चल आपकी दुकान तक की आँवे हम तब

अच्छा अच्छा अच्छा हाँ तो ठीक है अब देखिए तो अब है आपके पास तो वह भी गाड़ियाँ हैं तो देखिए अब कौन पसंद आती है कौन नहीं तो बताएँगे तो देखेंगे जो पसंद आएगी तो लेंगे हम उसको अब देखिए हमको तो जैसे हुआ जैसे यह ब्लोरो मुझे बोलेरो पसंद है आपको सफारी उफारी जैसे हुई

हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है जी नमस्कार नमस्कार नम